हैलो हाँ नमस्ते नमस्ते अच्छा बताइए

अच्छा कब गिरा था ये

हाँ कब गिरा था सुबह आने टाइम में हाँ हाँ अच्छा तो ऐसा कीजिए कि आप आइए ऑफिस में ऑफिस में अपनी वो किस कलर की पर्स थी क्या पर्स में और भी पैसे वैसे भी थे क्या अच्छा तो ऐसा कीजिए आप अप्लिकेशन लिख कर जमा कीजिए ऑफिस में और फिर

अच्छा वह वह हो जाएगा आप जब आइएगा फिर से दुबारा हमको कॉल कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आप उसे बात करा दीजिएगा हम उनको बोल देंगे कि आने देगा आने के बाद आप अपना वह दिखा दीजिएगा कंप्लेन बॉक्स कंप्लेन के लिखवा के उसमें जमा कर दीजिएगा उसके बाद फिर पता लगाया जाएगा कि क्या है अप जब दें हाँ हाँ वो मिल जाएगा वह कोई दिक्कत नहीं है और वह आप आइएगा उसके बाद हमको फ़ोन कर दीजिएगा दुबारा कॉल कीजिएगा हम बात कर लेंगे उससे आपको आने देगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ और कुछ हाँ अच्छा कोई कोई नहीं कोई नहीं वह हो जाएगा आप आ जाइए वह मतलब मिल जाएगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है प्लस में आइए आपको आने दिया जाएगा नहीं नहीं आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा उससे बात करवा दीजिए हो जाएगा आपका ठीक ठीक